باقی چیزوں کی طرح میں لکھنا پسند کرتا ہوں اور لکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے اور اگر کسی بادشاہ کی کہانی مجھے مل جاتی ہے تو میں اسے بہت شوق سے لکھتا ہوں اور اگر شعر و شاعری کی کتاب مل جاتی ہے تو میں اسے بھی لکھتا ہوں اور میں یہ سب چیزیں کسی خالی وقتوں میں لکھتا ہوں اور لکھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے ان سب چیزوں کو میرا آرام دہ جگہ میرا ایک کمرہ ہے میں اس میں آرام سے بیٹھ کر لکھتا ہوں اور لکھنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے لکھنا